नवीन जल्माक आयिल्ल्या भुरग्याक पयलें निवळ करून गरम गरम कपड्यान गुठलावन दवरप तशेंच तांकां दिसपाक येता किंवा आयकुपाक येता कांय ना तें पयले चेक करप पयली तांकां आवयलेच दूद दिवप भुरग्याक घेतना तांची तकली आनी मान सांबाळून धरप तांची न्हीद पुराय जावपाक जाय पयले आवयले दूद आनी स म्हयने पर्यंत तांकां आवयलेच दूद दिवपाचे आसता तशेंच भुरग्यांक पोशक आहार दिवपाक जाय आहारान आमी फळ भ फळां भाजयो हाचो आस्पाव उरपाक जाय तशेंच कडधान्यय वापरपाची आसात गाजर वालपापडी ह्या सारक्यो भाजयो उकडून त्यो स्मेश करून त्यो तांकां खावोवप कडधान्या मदीं कडधान्या आमी भाजून ताचो पिठो करून तें दुदान घालून शिजोवन तांकां खावोवप भुरग्याक खावयतना आमी निवळसाणेकडेनय लक्ष दवरपाक जर आमी भुरग्याक फिडरान दूद पिवयतात जाल्यार तो फिडर नित्या नेमान निवळ धुंवपाक जाय आनी गरम उदकान घालून तो शिजेवपाक जाय फळां तांकां खावयतना फळां स्मेश करून किंवा ज्यूस करून तो तांकां पिवोवप